ये हिसाब में अगरि तव्हां ॾिसो त ऐं सैंट्रल गॉर्मेंट यानी ऐं ऐं स्टेट जेका गॉर्मेंट आहिनि ठीकु है उहो भई पंहिंजे हिसाब सां रूल ठाही था सघनि जेको पॉल्यूशन खे कंट्रोल करे सघे हाणे जीअं स्टेट गॉर्मेंट थी वई असांजी महाराष्ट्र जी ऐं सैंट्रल गॉर्मेंट थी वई वो टाइम एंड अगैन महाराष्ट्र ते पॉल्यूशन कंट्रोल जेको एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट आहे पोइ हुनखां पोइ हुतां एन जी टी टा एन जी टी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जा ऑर्डर्स ॾिसो सुप्रीम कोर्ट जा हाई कोर्ट्स जा ऑर्डर्स ॾिसो त हुनमें मैनली इहेई आहे की अहिड़ा अहिड़ा सिस्टम्स ऑलरेडी बिल्टइन आहे ठीकु आहे एस पर दी एक्ट लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन्स जंहिंमें सभिनि खे पॉल्यूशन चैक रखणो आहे इनफैक्ट मां हिकु मैटर में हाणे पी आई एल असां फाइल कयो हुओसीं जंहिंमें असां इहेई मुद्दो खयोंसीं की मुंबई जी पॉल्यूशन वधे थी दिल्ली जे कंपैरिज़न में अचे थी त हुननि जे हिसाब में स्टैप्स जेका जेको लॉ आहे वो सुठो आहे बट कुछ तकलीफ़ियूं आयूं त हुनखे प्लीस तव्हां एड्रेस कयो त हुन हिसाब सां पी आई एल एडमिट बि थी वई ऐं वो हुनमें असांजो नालो बि आयो हुयो